ہیلو السّلام علیکم جی آپ کون اوکے جی بولیے جی جی جی اوکے دراصل ہم آپ کے بچوں کو چُھٹی دے دیں لیکن اُس کی اٹنڈینس بہت ہی کم ہے تو اُس کے لیے پھر اُسی کو پریشانی ہوگی ایگزام میں ٹھیک ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے مطلب کہ وہ ڈیلی کلاس کرے گا لیکن آپ کو کم سے کم اپلیکیشن تو اُس سے پہلے دینا چاہیے تھا اوکے ہے ٹھیک ہے دے دیں گے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے پھر آپ آگے سے دھیان رکھیے گا ہم دے دے رہے ہیں ویسے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوگی اگر بھائی آپ نے اسٹاٹنگ میں اپلیکیشن دے دیا ہوتا تو کوئی بات نہیں ہوتی ویسے اب کوئی بات نہیں ہے

اوکے کوئی بات نہیں چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں خوش آمدید آپ کا ٹھیک ہے السّلام وعلیکم السّلام